जब हमलोग किसी चिड़ियाघर में जाते हैं तो वहाँ जो यहाँ जो जिसको जिस ढंग से देखना हो सब जिस चिड़िया को वहाँ के लोग देते हैं तो उससे हमलोग देखते हैं और है वैसे तो हमारा घर गाँव में है यहाँ तमाम पक्षी आते हैं कबूतर है और बगुला है पनडुब्बी हैं और बत्तख हैं और तितिल हैं तो बगुला जो हैं कीड़े मकोड़े मछली उछली खाते हैं और जो तितिल हैं जो अन्न का दाना खाते हैं कबूतर अन्न का दाना खाते हैं यहाँ बहुत सारे पक्षी आते हैं मोर भी हमलोगों के बगल में नाला है उसमें वहाँ पेड़ उड़ है तो वहाँ मोर भी रहते हैं राष्ट्रीय पक्षी मोर तो सब देखने में अच्छे लगते हैं मोर जब नाचते हैं तो बहुत सुन्दर लगता है देखने में तो हमारे यहाँ तमाम तरह के पक्षी हैं जैसे गौरैया है और सब तो हमलोगों के गाँव में देखने जैसे हरेक गाँव में तालाब है जिसको हमलोग पोखरी कहते हैं उस पोखरी में हमलोग पनडुब्बी और कौआ और हमलोग बगुला कौकेट चिड़िया आती है जान्गिल और जाड़े के मौसम में एक खिरीच पक्षी आती है जो साइबेरियन पक्षी है उसको हमलोग बहुत मान्यता देते हैं और उसको जो है आज जब आती है जहाँ न शरद ऋतु खन्जन आए ऋतु की देख सबहे सुहाए वह इसका जो है उल्लेख रामायण में आया है भगवान राम ने कहा कि देखो लछमन परम सुहाई फ़ूलै काज सकल मोहे छाई जब वर्षा ऋतु प्रकट भाई और जाड़ा का आगमन हो गया है जहाँ न शरद ऋतु खन्जन आए जाड़े के ऋतु में खन्जन पक्षी आता है उसको जिसको खिरीच कहते हैं उस को हमलोग देख करके जो है उत्तरा नक्षत्र में प्रणाम करते हैं दर्शन करते हैं तो तमाम पक्षी हमारे यहाँ आते हैं और जब हमलोग चिड़ियाघर में जाते हैं तो वहाँ के लोग जो है किस पक्षी को किस ढंग से देखना है किस दूरबीन से देखना है स्पोर्टिन्ग से देखना है स्कोप से देखना है या जैसे उससे शेर बाघ है जानवर तो उस वह वहाँ के गाइड लोग बताते हैं कि ऐसे यहाँ से दूरी से देखिए सहयोग करिए कितने यह सब आए और पक्षी सभी अच्छे लगते हैं यह प्रकृति की देन हैं जैसे हमलोग हैं वैसे वह सब भी एक जीव हैं